बस ठीक ठाक म्हाराज तुस सनाओ हां जी हां जी हां होई होई म्हाराज

कोई गल्ल निं बनाई लैने पर ओह्दे आस्तै औने पौना तुसें इत्थें फ्ही गल्ल बात करी लैनेआं

हां उसलै खर्चा आए दा कोई अट्ठ अट्ठ लक्ख तक आए दा हां कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं बाकि फैसिलिटियां ठीक न म्हाराज भैंऽ दो ढाई साल होई गे करदे इसलै हां हां होर बी होई दा कुतै होर दिक्खी लैनेआं हां कोई गल्ल निं आओ तुस दिक्खनेआं सोचनेआं हां ओह् ते चली जाना ओह्दी कोई चैंता निं आई सकदे तुस अज्ज अप्रैल छब्बी जा दी ऐ ते मेई गी पैह्ली तरीक तुस पुज्जी आओ ना इत्थैं ठीक ऐ फिर कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं आई जाओ तुस आई जाओ तुस करी लैगे हां हां दो तिन्न म्हीने लग्गी जंदे फ्ही चार

ठीक ऐ ठीक ऐ